اس علاقے کے لوگ جدید دنیا میں اپنے مذہب میں سب سے پہلے انسانیت کو ترجیح دیتے ہیں جو کہ وہ بہت ضروری ہوتا ہے